आङो बर' बिमानि माबायावनो जोनोम मोननाय आङो ओंखायनो बर' रावखौ आङो जोनोमनिफ्रायनो सोलोंदों आंनि आइ आफाया आंखौ बर' रावैनो फोरोंबाय आरो आंखौ बर' राव बर'आवनो जोनोम होनायखाय आङो दासिमबो बोराय जाजासिमावबो आं बर' रावैनो आं फरायदोंबो फरायनायावबो आरो बर' रावैनो आङो दासिमबो रायज्लायबाय थायो बोराय बेसोआव फैबाय आङो दासिमबो आङो बै बर' रावखोनो सोलोंनानै रायज्लायबाय थायो आङो बर' न'खराव जोनोम मोननाय ओंखायनो आं बर' रावैनो रायज्लायो बर' रावैनो बुङो आङो सोलोंनाय रावजोंनो बिमायाबो आंखौ बर' रावखौनो फोरोंदों उन्दै जन्म' निफ्रायनो ओंखायनो आङो बर' रावजोंनो रायज्लायबाय थायो